हाँ हाँ करौली ज़िले में ऐसे कईं उल्लेखनीय स्थल चिह्न हैं जो पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बने हैं जैसे कि तिमण गढ़ है कैला देवी मंदिर है और ध्रुव घटा है इन पर हम पिकनिक भी बना सकते हैं यहाँ तिमण गढ़ ध्रुव घटा इन में झरने बहते हैं कैला माँ का मंदिर है इस में मेला लगता है ऐसे बहुत सारे आकर्षण केंद्र हैं आगंतकों के लिए और एक दिलचस्प बात है कि यहाँ का जो कैला माँ का मंदिर है वहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश से उन की सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं